जी मैडम बिल्कुल बता सकते हैं देखिए हमारे हम देखिए स्वास्थ्य बीमा जब करवाया जाता है जब पहले से जब हम पूरी तरह से फिट होते हैं तो काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं हमारे उन वे सारे जब टेस्ट क्लियर आते हैं तो हम बीमा लेने के लिए काब उसके क़ाबिल हो जाते हैं मतलब अगर आपको पहले से कोई बीमारी अगर आपके शरीर में है तो फिर वे नहीं नहीं कर सकते है ना अगर आपको पहले से कोई गंभीर समस्या है जैसे कि डायबिटीज़ है या कोई अन्य प्रकार का या लीवर या किडनी में अगर से पहले से कोई प्रॉब्लम है तो वह नहीं हो पाता इसके लिए पहले आपके सारे टेस्ट होंगे आपके पहले सारे टेस्ट होंगे ब्लड टेस्ट और आपके और भी कईं टेस्ट थे मेडिकल टेस्ट जो डॉक्टर के अनुसार जो कुछ टेस्ट होंगे उसके बाद हम आपका बीमा कराएंगे हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं इसमें ज़रूरी है कि सारी

बताइए इसका मैडम ऐसा रहता है कि मंथली टू थाउसैंड रूपीस आपको जमा करने होते हैं जिसमें आप कम से कम पाँच लाख रुपये तक का इलाज जो है मुफ़्त ले सकते हैं हर महीने आपको इसमें दो हज़ार रुपये जमा करने रहते हैं आप मेरे ऑफ़िस पर आ सकती हैं में मेरा ऑफ़िस है आप ग्यारह बजे से दो भेजे के बीच कभी भी आ जाइए आपको वहाँ पर लंचटाइम है यह हमारा

थैंक यू धन्य